ہلو جی جی پروین بتائیے جی ہو سکتی ہے آپ کو کون سا کیک چاہیے اچھا اور ہمارے یہاں پر کیک ملتی ہے اور بکرہ ملتا ہے مرغا سب سب چیزیں ملتی ہیں آپ بتا دیجیے آپ کو کیا چاہیے اچھا اور جی جی اچھا آپ کو کب تک چاہیے جی جی نہیں نہیں اگر آپ زیادہ سے ہم سے قیمت لینا ہے تو ہمارے پاس نہیں رکھتے فری ہوم ڈلیوری ہوتی ہے آپ کو زیادہ چاہیے جی تو ہمارے فری ہوم ڈلیوری ہے آپ بتا دیجیے ٹائمنگ آپ کو کب تک ہے ہم تو ریڈی کر دیں تیار رکھ لیں گے جی اچھا تو آپ یہ بتائیے آپ کو گوشت بکرے کا چاہیے ہوگا بنا ہڈی کا چاہیے ہڈی والا گوشت چاہیے کیسا چاہیے اچھا بکرے کا گوشت ہڈی والا چاہیے کیا بنا ہڈی کا چاہیے اچھا اور بھینس کا گوشت بھی چاہیے آپ کو ٹھیک ہے آپ میرے پاس بھیج دیجیے گا اور کس بتائیے ہیلو جی جی اور آپ اپنی ٹائمنگ بتا دیجیے آپ کو کب تک چاہیے میں ریڈی کر دوں گا کتنا چاہیے جی ہماری شاپ پہ آپ کے نو بجے تک اوپن ہوتی ہے آپ اِس سے پہلے کبھی جی جی آپ نو بجے سے پہلے کبھی بھی دُھل سکتے ہیں آپ مجھے اپنا آڈر واٹسیپ کر دیجیے اور ساتھ میں ٹائپ کی لسٹ واٹسپ کر دیجیے ٹھیک ہے اوکے اوکے